सभु सभिनी खां दिलचस्पु जॻहि जेका असांखे लॻी उहा हुई मनाली असांखे मनाली जाम पसंदि आई मनाली में जेके पहाड़ु आहिनि बर्फ जा उहे असांखे ॾाढा वणिया ऐं हर कंहिंखे पंहिंजे ज़िंदगीअ में हिकु दफ़ो कुल्लू मनाली वञणु खपे